सुपौल जिला कोशीके छियै ताहि कारण एहिमे बहुत बाढ़ि आबै छै भीषण बाढ़ि जाहिसॅं सुपौल जिला वासीके बहुत नुकसान होइ छै आओर एकरा रोकै लए सरकार बहुत प्रयास भी कऽ रहल छै बाढ़ि सऽ तऽ खैर बहुत नुकसान होइ छै ओतुका जनता सभके आओर ओहिसॅं बहुत बिमारी भी फैलै छै जकर जल्दी सँ जल्दी रोकथाम करना चाही सरकारके